नमस्ते कहाँ जाना है आपको चलो ठीक है और कहीं भी जाना है हाँ हाँ चल सकते हैं चलो घूम लो वहीं जाएँगे हम लोग चलो वहीं पर घूम लो हमारा खर्चा पानी आप तो सँभालेंगे चलो ठीक है तब तो सही है तब यहाँ से जाएँगे मुन्नार जाएँगे या और कहाँ कहाँ पर जाएँगे

चलो आप साथ हाँ जी जी जी और कानपुर तो ले आ जा सकते हैं और इलाहाबाद या मुन्नार इलाहाबाद प्रयागराज और जे के मंदिर कानपुर के जे के मंदिर घुमा सकते हैं और जहाँ जहाँ कहोगे वहाँ वहाँ घुमाएँगे यार नाश्ता उस्ता करोगी नाश्ता उस्ता करोगी हाँ अब जोन जोन खिलाओगी पेट पूजा तभी तो होगी हम वो हाँ हाँ चलो तो ठीक है तुम्हारे लिए आज के लिए कौन कौन है तुम्हीं हो कि और सब हैं तो फैमली के साथ जाओगी पूरे फैमली के साथ जाओगी चलो ठीक है

हाँ हाँ